ते में तुंदे कन्नै अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहंदी आं ते मिगी कनेहा लग्गेआ जे जेल्लै में मते लोकें आस्तै रुट्टी बनाई ते एह् गल्ल में तुसेंगी सनान्नी आं कि साढ़े घर हा फैमिली फंक्शन ते जियां दिवाली ही ते असें बुलाए दे हे गैस्ट ते में बनानी ही रुट्टी ते मेरे कन्नै केह् होआ कि टैम बी घट्ट हा ते ते रुट्टी बनानी ही जादै लोकें आस्तै ते में थोह्ड़ी कंफ्यूज़ ही कि में कि'यां बनागी इन्नी रुट्टी ते इन्ने मते लोकें आस्तै ते में बड़ी थोह्ड़ी निं घबराई गेदी ही ते में थोह्ड़ा दमाग लाया में केह् कीता इक्क पास्सै चढ़ाए राजमां इक्क पास्सै चाढ़े चौल ते राजमां राजमां चाढ़े दे हे इक्क पास्सै चाढ़े दे चौल चौलें दा पानी चाढ़े दा हा ते केह् कीता ओह्दे कन्नै चौल धोइयै रक्खी ले ते ओह्दे कन्नै केह् चौल थोह्ड़े नेहं नर्म होई जंदे ते पानी बी उब्बली जाना हा ते चौल बनने ई आसानी होनी ही जेल्लै में राजमां गली गे ते फ्ही ओह् राजमां गलन लगे ते में ओह्दे बिच पाई ले चौल चौल बी बनी गे राजमां बी बनी गे ते में मेरा इक्क कम्म होइया पूरा ते में केह् कीता फटाफट आटा छानेआ ते गुन्नेआ ते आटा छानियै गुन्नेआ ते उसी रक्खी लेआ थोह्ड़े आस्तै ते साढ़े बिच एह् होंदा कि जेल्लै असें खमीरे बनाने होंदे ते थोह्ड़े इक्क दौ घैंटे आस्तै रक्खना पौंदा साईड बिच ते में उसी रक्खेआ ते टमाटर प्याज़ कटी लैते ओह्दे बिच ते कन्नै सलाद कट्टी लैता ते कन्नै एह् किश ओह् होइया ते में केह् कीता फ्ही में केह् कीता फ्ही में फटाफट राजमां ई तड़का लाया राजमां ई तड़का लाया राजमां गी तड़का लाइयै उसी बक्खरा छट्टेआ ते फ्ही ओह्दे कन्नै में केह् कीता कि में हीटर उप्पर खीर छोड़ी ओड़ी ते कन्नै में ते कन्नै में ते फ्ही में आटा लेइयै ते गोल गोल पेड़े बनाइयै ते अपने खमीरे बनाने लग्गी ते जेल्लै मेरी खीर में मेरी छोड़ी दी ही गैसे उप्पर ते फ्ही में केह् कीता फटाफट खमीरे बी बेले ते उसी रक्खे ते उसी तलने लग्गी बल्लें बल्लें उसी तलने लग्गी ते कन्नै कन्नै मेरी खीर बना दी ही ते ओह्दे कन्नै केह् होआ कि ओह् जेह्ड़ी मेरी रुट्टी ही ओह् बड़ी जल्दी बनी ते रुट्टी ते बनी फ्ही में करना हा थोह्ड़ा सनैक्स दा इंतजाम ते रुट्टी मेरी बनी एह् रुट्टी मेरी बनी जल्दी भी सनैक्स आस्तै में बड़ी परेशान में सनैक्स कियां बनांऽ ते में केह् कीता फटाफट फुल्लबड़ियां हियां उ'नेंगी तलेआ उ'नेंगी तलेआ ते रक्खेआ ते कन्नै चाह् बनाई ते कन्नै चाह् चाह् कन्नै सोआद लगदियां फुल्लबड़ियां ते चाह् ते फ्ही में उसी बनाइयै रक्खेआ ते मेरी रुट्टी बनी ते ते जेल्लै आऽ सारे ते सारें नै में रुट्टी खाद्धी उ'नें बड़ा शैल लग्गेआ ते उनें आक्खेआ की रुट्टी ते बड़ी सोआद बनी दी